मेरा पसंदीदा खेल कबड्डी है और मैं इसको बहुत अधिक मान्यता देती हूँ जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कबड्डी खेलने में और बचपन से मैं कबड्डी खेल रही हूँ जिसमें छोटे छोटे बच्चे हम खेलने जाते थे बहुत अच्छा लगता था गई एक यह खेल अधिकतर घर से बाहर खेलने खेलने वाला है जिससे हमें अच्छा लगता है घर से बाहर कहीं जाओ और ऐ कबड्डी खेलो और खो खो खो खो वगैरह भी है लेकिन मुझे कबड्डी में ज़्यादा अच्छा लगता है कबड्डी में ऐसा होता है कि वहाँ टोटल ग्यारह प्लेयर रहते हैं और अलग अलग टीम होती है वहाँ बीस बीस मिनट के दो हिस्सों में खेला जाता है यह कुल चालीस मिनट का गेम होता है जिसमें जिमें पाँच छः प्लेयर ऐसे होते हैं जो पकड़ने में माहिर होते हैं और जो पकड़ लेते हैं उसको नम्बर मिलते हैं और पाँच छः खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो भागने भागने में अच्छे होते हैं जो दूसरी टीम को हरा कर फटाफट भाग सकें अच ऐसा करने में अच्छा लगता है दो टीमों में दो टीमों में बराबरी का होना भी ज़रूरी है ऐसे खिलाड़ी तो बहुत कम मिलते हैं क्योंकि अलग अलग प्रकार के क्वालिटी होती है किसी में किसी को पकड़ना अच्छा लगता है तो किसी को हराना अच्छा लगता है ऐसे होता है और हर हर हिस्से में टीम थोड़े थोड़े देर में मतलब बीस मिनट का रहता है तो पहला बाद हर टीम एक पाले में नई खेलती है इस टीम ने मतलब एक एक टीम ने एक पाले में खेलना तो दूसरी बार फिर टीम को पाला बदलना रहता है एक बीच का पाला रहता है जिसमें पाले से उस उधर साइड वाले एक टीम रहती उधर साइड वाली दूसरी टीम रहती है पहले वह हम देखते हैं कि पाल मतलब पाला को पाले को छू कर ही दूसरी टीम को हराने जाने रहता है और ज़रूरी नहीं है कि उसको किसी को टच करके ही हराया जाए हम देख सकते हैं कि वो एक लाइन रहती है उसको भी टच करके हमें बोनस अंक प्राप्त कर सकते हैं हम देखते हैं कि पाँच मिनट का ब्रेक भी होता है उस गेम में जिसमें हाँ कबड्डी में पाँच मिनट का ब्रेक होता है जिससे व्यक्ति को थोड़ा ए आराम मिल सके और वह पानी पी सके उनको वह समझाना हो तो वह समझा सके और अधिक से अधिक अपने माइंड में खे मतलब खेलने के प्रति अधिक जिज्ञासा हो जिससे उनको पता चले की हाँ यह गेम भी इंटरेस्टिंग है और इनसे आराम भी मिलता है और अधिक लोगों को यह भी पता नहीं रहता है और अगर वह गिर जाए चोट लग जाए तो उन्हें लगता है की अरे यार यह गेम नहीं खेलना चाहिए बट होता है ऐसा ही कि प्रयास करने से ही हमें सफलता मिलती है इसलिए हमें यह नहीं मानना चाहिए कि हमें लग गई है या चोट लग गई है या ज़्यादा लग गई है तो हम नहीं खेलें चोट तो ठीक हो सकती है इसलिए कबड्डी भी खेलनी चाहिये